हम अपन परिवारमे तीन भाई एक बहिन छी जाहिमे कि कोनो भिन्नता नहि यऽ हम भाई बहिन सभ मिलकऽ रहै छी हमर बहिन जे छै हमे सभसे छोट छी घरमे हमरा से दुटा पैघ भाई यऽएकटा बहिन यऽ बहिन सभसँ बड़ यऽ ओकर बाद भाई यऽ ओकर बाद फेर एकटा भाई यऽ तब फेर हम छी जाहिमे कि हमर बड़ बहिनके शादी भऽ गेल अछि शादी भऽ गेल तऽ ओ बड़ बहिन हमरा बड़ मानैया बहुत चीजके लेल मानैयाहमरा पढ़बैया लिखबैया आओर भैया जे छी ओहो टीचर छी ओहो बड़ मानैया हमरा पढ़बै लिखबैमे बहुत मदद करैया तैं हमरा पढ़बै लिखबैमे भाई सभके बहिन सभके बहुत बहुत जे छै हिस्सेदारी यऽ आओर हमसभ भाई भी मिल जुलिकऽ रहै छी कोनो भिन्नता नहि यऽ हमरा सभ भाई बहिनमे